हेल' आस्सा आदाया दै साफ्लायार मोन ना आस्सा आदानि नैबे एकुवा दै कम्पानिनि अनारा सारानो दा आदायानो दा आस्सा आदा नोंनि दैया सफैनाय दैया एखदम माने हाब्रु गोनांसो माने बुंनो थांब्ला सेनबो मोनदों आरो माने फिल्टार खालामि बिदि बिबायदि रखमनि दैखौ मोनदों आरो दा बेखौ मा राहायै बोरै लोंगोन बोरै बाहायगोन दा आंथ' बिजनेस लाइननिसो मानसि दखानाव दोनो कास्ट'मार फैयो गासिबनिफ्रायबो क'मफ्लेन दङ माने कुद आंनिबाल'थ' जेबो नङामोन दा नोंथाङा गासै कास्ट'मारा जुदि क'मफ्लेन होयोब्ला आंना बिजनेसा फुरा फ्ल'प जागोन आदा बोरै जागोन बिदिब्लालाय औ औ मैया लाखिनाया औ आस्सा आदा बेखौ रिटार्न होनायाथ' होबावनाय दा बेखौ लोंनानै जुदि पाब्लिक निफ्राय माखासे क'मफ्लेन फैयोब्ला आदाया दा मा रिस्क लागोन दा दा होमब्ला बेखौबो नोजोर बोनानै आदाया बेखौ एसे रिक्स लाखादो मानोना पाब्लिक निफ्राय माखासे क'मफ्लेन फैदों थ' दा एसे गिनांगौ बाथ्रा थाहैबाय दे रिक्स ला आदाया दे आं होमब्ला बिखौ नोंथांनिसिम हरफिननिसै गासिबो जेसेबां खिनि दङ बासायनानै बेखौ हरफिनसै आं औ औ